صحتمند رہنے کے لیے مختلف مقامی طریقے اور عمومی احتیاطی تدابیر ہیں جو بیماریوں سے بچاؤ اور مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہاں کچھ تجاویز دی جا رہی ہیں جیسے کہ متوازن اعضا ورزش پانی کا مقدار نیند ذہنی سکون اور جیسے کہ ہلدی دودھ کا مرکب پینا جو جسم کی مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے تلسی کے پتوں کا کاڑ قہوہ پینا جو سردی اور زکام سے بچاؤ میں مددگار ہوتا ہے ادرک کا رس اور شہد ملا کر پینا جو گلے کی خرابی اور ہاضمہ ہاضمہ کی بہتر میں فائدے مند ہوتا ہے یہ تمام طریقے مقامی طور پر مختلف علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں اور صحتمند زندگی کے لیے مفید ثابد ہوتے ہیں